ہاں میں نے اسکول کے جلسے میں گیا تھا حصّہ لیا تھا اُس میں ہاں بہت اچھا رہتا ہے اسکول کا جلسہ معلومات ہوتی ہے ٹیچرس رہتے ہیں اساتذہ رہتے ہیں اور بچوں کو سب سِکھاتے ہیں کیسا پڑھنا کیا ہے تعلیم کے بارے میں بھی بتاتے ہیں دُنیا کے بارے میں بھی بتاتے ہیں اور آگے کیسے پڑھنا ایجوکیشن کیسا رہنا پھر اُس کے بعد جو سو کیسے جو سو تُم اسکول سے بعد میں پھر کالج میں جانا کالج میں کیسا پڑھنا کیا ہے سب بتاتے ہیں اسکول میں اسکول کا جو سو تجربہ بہت اچھا رہتا ہے وغیرہ وغیرہ